मिथिलाञ्चलमे कहल जाए तऽ अस्पतालके जे समुचित सँसाधनके खासकऽ चर्चा भेल अछि ओहिमे अस्पतालमे तऽ सरकारके द्वारा जे किछु भी योजना छै ओ तऽ छैए हमरासब लगमे तऽ मानि लिअऽ मिथिलाञ्चल तऽ पहिले पूर्वोमे कएक बेर एकर चर्चा केने छी जे बहुत पिछड़ल राज्य अछि बहुत पिछड़ल जगह अछि जाहिठामके आबादी सिक्सटी परसेन्ट आबादी शहरमे बिलॉङ्ग करै छथि चाहे ओ जाहि शहर होथि रहै छथि चालिस परसेन्ट आबादी एखनहु गाममे छथि बूढ़ बुजुर्ग माता बहिन ईसब गाममे रहै छथि महिला किछु छथि हुनकासबके जे सुविधा कहल जाए सरकारी सुविधा सरकारी उपकरण शल्य चिकित्सक एहिके हमरासबके मिथिलाञ्चलमे एकटा दरभङ्गा डी एम सी एच दरभङ्गा मेडिकल कॉलेज छै लेकिन ओ असुविधाके कारणे बहुत जर्जर भेल छै नहि सम्पूर्ण भवन भऽ रहल छै नहि सुविधा छै सिर्फ नामटाके लेल एकटा दरभङ्गा मेडिकल कॉलेज जकरा हम अहाँ डी एम सी एच कहै छिए अछि सुविधा नहि ग्रामीण स्तरपर ओतेक बढ़िआँ अछि नहि जिला स्तरपर ओतेक बढ़िआँ अछि राज्य स्तरपर तऽ कहले नहि जाए चूँकि हमरा अहाँके के जे बेमारी अछि ओ प्राथमिक उपचारसँ लऽ कऽ जिला तक जाइए ओहिके बाद कोनो सुविधा नहि दिल्ली जाउ बम्बइ जाउ पटना जाउ कलकत्ता जाउ जतेक शक्ति तथा भक्ति कहावत छै जे जतेक जेबीमे पाइ स्वास्थ्य ओतेक बढ़िआँ लेकिन मिथिलाञ्चलके जहन बात कएल जाए तऽ हमसब एखने दुइ साल पूर्व कोरोना महामारीसँ जुझलहुँ एकोटा हॉस्पिटलमे एकोटा जगहपरमे नहि समुचित सिलिण्डर छल ऑक्सीजन सिलिण्डर छल नहि ओछैन अछि नहि कोनो सुविधा अछि नहि आइनोके सुविधा अछि नहि नर सरकारी नर्स अछि नहि कोनो अहाँके शल्य वाहनके कोनो शल्य वाहनके कोनो सुविधा अछि कोनो सुविधा जे कहल जाए एम्बुलेन्सके कोनो सुविधा नहि अइ हाँ सिर्फ राम भरोसे हिन्दू होटल जे कहि सकै छी जे सिर्फ भगवानके भरोसे सरकारी हॉस्पिटल चलैए नहि कोनो दवाइ नहि कोनो पहिले सरकारके द्वारा जे किछु दवाइ घोषित कएल गेल छलै नहि ओहो दवाइ उपलब्ध अछि हमरासब लगमे जाइ छी तऽ बाहरके दवाइ डॉक्टर लिखैए गरीबसँ गरीब आदमी एकटा इलाजमे कमर टुटि जाइ छै ओकर पूरा जिनगीके कमाइ बस सिर्फ एकटा इलाजमे आदमीके खतम भऽ जाइ छै तकर बाद ओ आदमी पुनः जिन्दगीमे फेरसँ सोचैए जे कि कएल जाए जे पुनः फेर ओ बेमार भऽ जाइए इएह सोचिके जे आगाँ जँ फेर हम बेमार हैब तऽ फेर एतेक पाइ हमरा खरचा हैत कि करब कोना करब कतऽ जाएब ताहि कारणे पुनः ठीक भेल व्यक्ति पुनः एकबेर फेर बेमार भऽ जाइए इएह सोचिके जे हम बेमार फेर जे पड़ब तऽ हम कतऽ जाएब दिल्ली बम्बइ जाइ जोगर गरीब परिवार तऽ छै नहि